ہلو السلام علیکم کیا میں ویدانتا ہاسپٹل پدنا میں بات کر رہا ہوں جی ہاں میں میں نے آپ کے پاس کال لگایا تھا وہ ابھی میں اپنی گاڑی سے جا رہا تھا تو راستے میں میں نے دیکھا کہ ایک صاحب کو دل کا شدید دورہ پڑا ہے جی اور ہم وہیں پہ بھی کھڑے ہوئے ہیں اسپاٹ پہ پلیز آپ جتنا جلدی ایمبولینس بھیج سکتے ہیں جی جی جی جی جی ود آکسیجن جی میں آپ کو لوکیشن سینڈ کر رہا ہوں ہم لوگ ہاٹ کو پمپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ اور ہمارے ایک دوست بھی ہیں وہ ہاٹ کو پمپ کر رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ پش کر رہے ہیں ان کے ہاٹ کو جی آپ ودن ٹین منٹس آپ یہاں پہ آ جائیے ہاں پیشنٹ زیادہ سیریس ہے جی جی ہاں میں نے لوکیشن آپ کو سینڈ کر دیا ہے تو ایمبولینس آپ کے پاس اویلیبل ہے ہاں تو بس پلیز آپ آ جائیے میں آپ کو لوکیشن دے رہا ہوں جی اور جلدی آپ آنے کی کوشش کیجیے پلیز پیشنٹ کی حالت بہت نازک ہے ٹھیک ہے ساتھ میں ڈاکٹرس ہیں ہاں پلیز ایمبولینس میں آپ ڈاکٹر بھی ساتھ بھیجیے گا اور جو بھی وہاں پہ ضروری سامان ہوگا آپ ان کے ساتھ بھیجیے آئیے میں اسپاٹ پہ ہوں ٹھیک ہے اوکے